हमारे बहरतपुर ज़िले में बहुत से ऐसी हस्तियाँ शिल्पियाँ पाई जाती हैं क्योंकि भरतपुर ज़िले में बहुत सारे गेट बने हुए हैं जिनमें गोवर्धन गेट और वासन गेट नेहरू गेट आदि बहुत सारे गेटों के नाम से जाना जाता है इ जी यह अद्भुत इसलिए हैं क्योंकि इनपर संस्कृति और शिल्प इस प्रकार की गई है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है और बहुत सी ऐसी जानकारियों के बारे में पता चलता है कि हमें इन यह गेट किस प्रकार बनाए गए हैं इस गेटों पर मज़दूरों द्वारा एसे इन प्रकार की कलाकृति बनाई गई हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चले और उन्ही प्रकार के शिल्प शिल्पकारों का उपयोग हुआ है जो इसमें अद्भुत तरीक़े से सम्पूर्ण हों और इसमें अपने सारी कलाओं का पूर्ण रूप से आंतरिक वितरण किया गया है इसी है इस यह इतिहास के लिए बहुत ही मनो मनोदृश्य रूप कहा जाता है